پہلے مجھے فوٹو کھینچنا نہیں آ رہا تھا پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ فوٹو کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے جس وقت پہلے ہمارے گھر میں موبائل نہیں تھا تو میں کس طرح فوٹو کھینچتا نہیں کھینچتا بس سنتا تھا کہ یہ دوست فوٹو کھچایا وہ کھچایا تو ایک میں چاہتا تھا کہ اگر ہمارے پاس موبائل ہوتا تو ہم بھی فوٹو کھنچاتے ایک یہی خوشی محسوس ہوتا ہے گرب ہوتا تھا کہ اگر ہم ہم موبائل لکھتے تو ہم بھی فوٹو کھیچتے کیا خوشی ہوتا تو ایک ایک اچانک میرے بھائی نے ایک موبائل لایا تو میں نے میں نے کیا کیا کہ وہ موبائل میں چرا لیا وہ میں میں چپکے سے لے کر میں چلے گیا ہمارے گھر کے بغل میں بھیار ہے وہاں میں چلے گیا وہاں توری کا کھیت تھا وہاں جا کے میں نے چپکے سے ایک فوٹو نکالا فوٹو دیکھ کر میں بہت خوش ہوا دل کو بہت سکون ملا کہ پہلی مرتبہ کا فوٹو تھا تو فوٹو کھینچنا مجھے آ نہیں رہا تھا فر بھی میں نے فوٹو دیکھ کر میں اپنے آپ کو بہت خوشی محسوس کیا بہت ہی گرو محسوس کیا کہ چلو میں فوٹو کھینچ لیا ہوں اس کے بعد میں اس وقت میری عمر نو سال تھی تو میں اس وقت میں پہلے پہلی مرتبہ فوٹو گھیچا تھا پہلی دفعہ فوٹو گھیچا تھا اس کے بعد میں اپنے بھائی کو بولا کہ بھائی مجھے موبائل چاہیے میں فوٹو گھچاؤں گا تو میرے بھائی نے مجھے موبائل دیا اس کے بعد میں نے اپنے دوست کو کہا کہ دوست ایک مجھے ایک میرا اچھا والا سیلفی لو اچھا والا فوٹو لو تو میرے میرا دوست نے میری سیلفی نکالی میرا فوٹو لیا تو میں دیکھا تو بہت خوش ہوا وہ اسی طرح میں بارہا فوٹو کھچاتا رہا